अगर हमरा कोनो देशके घूमैके मौका मिलतै अपन देश छोड़िके तऽ हम नेपाल जायके पसन्द करबै किया तऽ हमरा सब सुनै छियै लोकके मुँहसँ की ओइठाम बहुत सुन्दर सुन्दर देखैवला दृश्य छै चोटी सब छै पर्वत सब छै नीक नीक आओर मन्दिरो सब ओतऽ सेहो छियै नीक नीक अय दुआरे ओतै चूज करबै जाना